मुंहिंजा ॿाहिरि ॿार जंहिं स्कूल में पढ़ंदा आहिनि उन में हिकु माली ईंदो आहे त मां इस्कूल छॾण छोकरनि खे जॾहिं वेंदो आहियां त उहो माली खां मां सलाहु वठंदो आहियां की तव्हां पौधनि में अहिड़ो छा कंदा आहियो जेको पौधा सुठे नमूने पौधनि जो स्वास्थ्य सुठे नमूने रहे त उहो मुंहिंजो मूंखे साए ॾींदो आहे मूंखे सलाह ॾींदो आहे हुन माली खां मां सलाह वठंदो आहियां ऐं पौधनि जे स्वास्थ्य जो ध्यानु रखंदो आहियां